जोङो गायनो थाखाय बिबार फुलि बिफांफोरखौ जोङो एखनब्ला बेबायदिनो नार्सारिफ्राव जोङो नुयोब्ला जोङो बिदिनो लाबोयो बायनानै हाथायफ्रावबो बिदिनो नार्सारि फुलि फानफैयो बिबारनि फुलि आरो बिफांनि फुलि बिदिनो फिथाय सामथायनि जाग्रा फिथायफोरनि फुलिफोरखौ फानो जों बेखौ नुसनोब्ला जोङो एखनबा न'आव गैयि बुस्थुफोरखौ जों लांनानै गायहैयो गायनानै लायो आरो बेबायदिनो बिबारफोरखौबो बिदिनो बहाबा नुयोब्ला सोरनिबा न'खराव बिबार मोजां नुयोब्ला जों बेखौ गायनो थाखाय हयत' बेनिफ्राय बे न'खरनिफ्राय जों बिनानै बेगर गायग्राबा बेगरखौ जों लानानै थांगोन आरो दालायफ्राफोर गायजायोब्ला जों बेनि दालायखौ लांनानै जों न'फ्राव गायहैनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो फिथायफोरखौबो जोङो बेबायदि लाबोनानै बेगरफोरखौ लाबोनानै जोङो गायो बिफांफोरखौबो बिदिनो खोलोम होनाय बबेबा समाव खोलोम सोरनिबा न'निफ्राय खोलोम होहोनानै लाबोनानै जों न'आव गायनानै लायो बेबायदिजोंनो जोङो गावनाव गैयि बुस्थुफोरखौ जोङो बाहेरानिफ्राय बेबायदिनो लानानै फैयो आरो बबेबा बाजाराव फाननाय हयथ' बबेबा समाव जों सोरनिबा न'आव थाङोब्ला जों नुसनोब्ला जों बेखौ बिनानै लानानै फैनानै जों न'आव गायफैयो आरो आरो बिदिनो मैगंफोर गायोब्लाबो मैगंफ्राथ जों बिदिनो फोखायो लाइ लाफाफ्रा न'फोरावनो बेगर दोननो हायो जों बे बेगरफोरखौनो जों न'निफ्राय जोलै दोननानै जों मैगंफोरखौ जों फोयो आरो बेबायदिजोंनो जों गोबां न'खराव बिफां फोर एरहोनानै लानो हायो आरो मैगंफोरखौबो जों बोथोरनि बोथोर जों गायनानै लायो दैज्लांना दैज्लां मेसेंना मेसें बेबायदि बोथोरनि जों बोथोर गावबागाव बेगरखौ जों दोननानै लायो आरो बेबायदिजोंनो जोङो न'फ्राव जों बिफांफोरखौ गायनानै लायो